तव्हां श्वेता था मैडम ॻाल्हायो जी हिते ॿारनि पंद्रहं अगस्त जो फ़ेस्टिवल पियो अचे त पाण खे ॿारनि खे तयारी कराइणी आहे

त तव्हां ॿारनि खे कहिड़े गाने ते भई डांस कराईंदा तयारी कराईंदा अच्छा ॿियो कुझु सोचियो अथव अच्छा

अच्छा त पोइ गेस्ट बि ईंदा पोइ त इनमें अच्छा मां बि तयारी करायी आहे खैर ॿारनि खे जी डांस जी तयारी करायी आहे ऐं अञा ड्रेस कोड सोचण बाक़ी आहे अञा जी बिल्कुलु अञा त आहिनि खैर ॾह ॾींहं आहिनि अञा त अचनि में हलो जी बिल्कुलु सोचींदासीं हा उनमें बि सोचियूं पिया अञा हूं अञा तयारी अञा स्वागतु लाइ बि करिणो पेंदो गेस्टनि लाइ ऐं उहो बि सोचिणो आहे नाश्ते जो मेन्यू बि कोन्ह सोचियो आहे ॿारनि खे छा ॾिबो गेस्टनि लाइ छा कबो तव्हां कुझु डिसाइड करे ॿुधायो त भई गेस्टनि लाइ मेन्यू छा रखूं हलो ठीकु आहे ऐं एंड में परशाद बि जीअं ॿारन खे ॾिबो आहे न त प्रिंसिपल त छा पाण खे लिस्ट ठाहिण लाइ ॾिनी हुई न अच्छा त तव्हां कुझु ठाही आहे हुनमें अच्छा मां बि अञा कल्ह ई ठाहींदमि ठाही कोन्हे इन करे मां सोचियो तव्हांखां पुछी लाहियां तव्हां ठाही हुजे त पोइ ॾिसूं अॻियां अच्छा ॾिसूं अॻिते हाणे ॿियो बि ॿारनि खे अञा डांस ॾाढा कराइणा आहिनि अञा घणेईं तयारियूं करायणियूं आहिनि मां खुदि सुबुह खां वेठी हुयमि ॾींहुं थी वियो पूरो कराईंदे कराईंदे अञा बि बाक़ी आहे ॿारनि खे हा उहेई हलो ठीकु आहे पोइ ॾिसंदासीं ठीकु ठीकु हा बिल्कुलु